मिकी कविता लिखने दा ते कन्नै गे निक्कियां निक्कियां क्हानियां जेह्ड़ी केह् में अपनी एह् इमेजिनेशन च डुब्बियै जेह्ड़ी ऐ ओह् एह् बनानी आं अलग अलग सिचूएशन बेस्ड जेह्ड़ियां क्हानियां लिखनियां ओह् क्हानी लिखना बहुत जैदा पसंद ऐ ते कन्नै गै पोइट्री लिखना जेह्ड़ी ऐ ओह् कविता लिखना जेह्ड़ियां हैन बहुत जैदा पसंद न क्योंकि ऐ जेह्ड़ी कविता ऐ ओह् लिखना जेह्ड़ा इक मिगी लगदा बहुत खूबसूरत तरीका ऐ अपने लफ्जें गी अपने जेह्ड़े ख्याल ते इनेंगी इक कागज च परोंदा ते कन्नै गे जेह्ड़ी मेरी इमेजिनेशन ऐ जेह्ड़ी मेरी सोच ऐ जेह्ड़ी अक्खां बंद करियै अ'ऊं सुपने बुनियै पढ़नी आं ओह् जेह्ड़ियां सूपनेदार क्हानियां न उ'नेंगी कागज च परोना जेह्ड़ा बड़ा गे जैदा पसंद ऐ तां करियै तां करियै गै अ'ऊं क्हानियां लिखनी आं उदे करियै जेह्ड़े किश सोचनी आं ते तां किश ना किश दमाग च चला दा गै होंदा ऐ ते ओह् बड़ी गै प्यारी सोच ऐ केह् पताओह् अगले दस दिनें तोड़ी चेता रौह्ग ते में तां गै कागज च परोई लैन्नी तांकि में में थोह्ड़ी जेह्ड़ा ऐ ओह् गल्ल जेह्ड़ी ऐ ओह् चेता रौह्ग ते कोई अगर गल्ल गी पढ़ग बी उसी जेह्ड़ा ऐ आनंद ठुआंदा ऐ जेह्ड़ा ऐ पूरा मौका थ्होए ते एह् मेरी बड़ी गै मन पसंद जेह्ड़े लेखक ओह् प्रेमचंद होर जी न हिंदी दी अगर गल्ल किती जा उंदियां निक्कियां जेह्ड़ियां क्हानियां न लिखी दियां ते कन्नै गै उपन्यास जेह्ड़े लिखे दे न बहुत गै जैदा पसंद न ते कन्नै अंगरेजी दी गल्ल किती जा ते बिलियम शेकस्पीयर होर न जेह्ड़ा ऐ बड़ियां शैल क्हानियां लिखदे न मिगी बड़ा गै जैदा पसंद ऐ ते ओह् मुद्दे दी गल्ल पर औन्नेआं ते जिसलै में नौमीं कक्षा च ही असें इक लैसन हा अंगरेजी च 'ऐनी मैरी' डैयरी है ही इक ऐनी फरैंड दी डैयरी ऐ ही ते ओह् चैप्टर ऐ हा जर्मनी दी कुड़ी ऐनी फरैंड जेह्ड़ी ऐ ही ओह् दियां क्हानियां हियां जेह्ड़ी ओह् डायरी उसने लिखी दी ऐ ही ओह् थोह्ड़े जनेह् टाईम दी ऐ ही ते ओह बड़ा गै जेह्ड़ा दिलै पर इयां छाई मेरे दिलै उप्पर ऐ मेरे दिलै उप्पर में बी बड़े शौके शौके च पैह्ला पैह्ला जेह्ड़ा ऐ ओह् लिखना जेह्ड़ा ऐ ओह् स्टार्ट कीता ते कन्नै गै बाद च जेह्ड़ी दिलचस्पी जेह्ड़ी ऐ इस कम्मै बधी ते ओह् में लिखना जेह्ड़ा ऐ ओह् शुरू करी लैता ते ओह्दी इं'दी जिंदगियें कोला उ'नें कि'यां अपने जिंदगी जेह्ड़ी जीऽ जी ऐ ही किन्नी हारी निक्की उमरी च देहांत होई ऐ दा हा कुड़ियै दा ओह् दी जेह्ड़ी लाईफ हिस्टरी ही उसगी बड़ा गै पसंद कीता ते में थोह्ड़ा ओह् दी जिंदगी थमां में बी लिखना जेह्ड़ा ऐ शौंकी शौंकी तौरा पर उन मिगी लिखने जेह्ड़ा ऐ ओह् बहुत पसंद होई ऐ दा ऐ